हम प्रायः छोट मोट पुस्तक वा कोनो मासिक पत्रिका सब जे होइया से अपन आस पास के बुक स्टोर सऽ खरीदै छी आ यदि हमरा कोनो नॉवेल अथवा कोनो पैघ पुस्तक मॅंगेबाक रहए तऽ हम ऑनलाइन माध्यम सॅं मँगबै छी आ पास मे तऽ नहि हमर घर सॅं करीब पचीस तीस किलोमीटर दूर एकटा दोसर स्थल पर सस्ता आ सेकण्ड हैण्ड बुक स्टोर अछि जतय सस्तो पुस्तक भेटैया सेकण्ड हेण्डो पुस्तक भेटैया

ओतौ सऽ हम कहियो काल कऽ खरीदै छी आ नहि तऽ हम प्रायः ऑनलाइ ने के माध्यम सॅं बेसी काल पुस्तक के मॅंगबै छी या कोनो आसपास के बुक स्टोर सॅं जाकय खरीदै छी हम बस अहि माध्यम सॅं हम बुक मॅंगाबै छी